जी हाँ खेती हमारे मौसम की मौसम पर पूरी तरह निर्भर है पानी खेती के लिए पानी बहुत ज़रूरी है अगर पानी नहीं होगा तो हमारी फसल नष्ट हो जाएंगी नष्ट हो जाएंगी तो फिर हमको फिर से खेती की तैयारी करनी पड़ेगी सामान्य प्रकार की फसल क्षति मौसम की मार कीट या रोज जनक के मामलों में वन्य जीव चराई रसायनों को दुरुपयोग और खराब सिंचाई के कारण होती है जबकि तनाव अक्सर अपरिहर्य होते हैं फसल क्षति या आंकलन नुकसान को करने का एक प्रभावित तरीका है फसल का नुकसान दुनियाँ भर के किसानों और कृषि समुदाय के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है यह प्राकृतिक आपदाओं और काँटों और बीमारियों जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित कई कारकों के कारण हो सकता है यदि फसलें नष्ट हो गईं तो हम फिर से खेती की तैयारियाँ करेंगे ओर हम नया रास्ता निकाल लेंगे क्योंकि पानी हमारे या हमारी खेती के लिए बहुत ज़रूरी है पानी अगर नहीं है तो हमारी खेती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी